ڈینگو اور ملیریا جیسے مچھروں سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں ہمیں ڈینگو اور ملیریا ہوتے ہیں اس کے روک تھام کے لیے ہمیں اپنے گھروں کو صاف رکھنا چاہیے اپنے کولروں کے پانی کو بدلنا چاہیے مچھردانی لگا کر ہمیں سونا چاہیے تاکہ یہ مچھر ہمیں نہ کاٹیں اور ہمیں ایسی بیماریوں سے ہم ایسی بیماریوں سے دور رہیں اور ہمیں ہیلتھی کھانے کھانے چاہیے سیب کیلے انار اور پھل فروٹ زیادہ کھانا چاہیے اور اپنے آس پاس کے محلے میں جہاں گندگیاں ہوتی ہیں اس کو صاف کروانی چاہیے اور مچھروں سے اپنے مچھروں سے اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہیے اور اپنے گھروں میں آل آؤٹ لگانا چاہیے جس سے مچھر مر جائیں اور آپ کے گھر والوں کو آپ کے بچوں کو آپ کے ماتا پتا کو نقصان نہ پہنچائیں